जय झूलेलाल साईं मूंखे तव्हां हिकु गाॾी खपंदी हुई मुंहिंजे मां पंहिंजे साहेड़ियुनि सां महाबलेश्वर ते वञिणी आहियां त तव्हां पंहिंजी कार रेंट ते ॾींदा आहियो हा त तव्हां ॿुधाइ सघंदा आहियो की तव्हां पर किलोमीटर घणी चार्ज वठंदा आहियो हा मां टे ॾींहं ॿ नाइट जे लाइ खपे मूंखे त त तव्हां ई कंडिशन हुजे गाॾी ऐं असां सभु पंज ॼणा आहियूं त हुनमें स्टेबल अची सघूं ऐं असांजो जेके सामान आहिनि हुनमें बराबरि अची वञण खपनि त तव्हां साईं मूंखे पका प्लीज ॿुधाइ सघो त मां हो हुन ई हिसाब सां तयारी कयां भई कहिड़े ॾींहं ते निकिरा हा जय झूलेलाल साईं